आङोथ' जेनोबा दाख्लिहाय कुरति बिहरदोंमोन बे कुरतिआ जा मोजां फैदों आरो मानोबा कटननि जेबो जिनायबो गैया मानायबो गैया जा मोजां फैदों सिआबो मोजांमोननालाय कुवालिटिआ जोबोद मोजांमोन जा मोजां मोनदों आरो आङो बेनिफ्रायथ'आरो बिनि अनगायैबो स्कार्ट बिहरदोंमोन बेबो मोजाङानो फैदों लं फैदों आरो जा मोजांमोन बेबो बिनि अनगायैबो